पराने जमाने च मतलब आटिस्टें गी जेह्ड़ी बड़ी ज्यादा इम्पॉटेंस दित्ती जंदी ही ताकि राजे महाराजे दरबार बिच्च सद्दियै आटिस्टें गी इं'दे कोला चित्रकारियां करांदे हे ते उ'नेंगी अपने ते उ'नेंगी चित्रकारियें गी लेइयै अपने दरबार दी शोभा बड़ांदे उ'नेंगी लाइयै उत्थै मतलब हिस्टॉरिकल चीजें दी प्रीजर्व करियै रखदे हे पर अज्ज जि'यां जि'यां मतलब देश तरक्की करा दा ऐ जां जि'यां जि'यां लोक अग्गै बड़ा करदे न ओह् इ'नें चीजें कोला लुप्त होंदे जा करदे न ते एह्दा इ'यै इक कारण ऐ कि जेहियां पेंटिगां ते लोक अजे अजे अजें बी करदे न पर इनेंगी कोई खरीदने आह्ला नेईं लभदा लब्भै दा कोई कोई खरीददा गै नेईं अज्जकल पेंटिगें गी ते इस्सै करी लोक पेंटिगा करना बी बेचारे पसंद नेईं करदे ताकि जे कोई उनेंगी खरीदग गै नेईं ते उनें बनाइयै केह् करना उनेंगी अपनी जो ओह्दे पर उनें खर्चा कीता उनेंगी ओह् ओह्दे पैसे बी बापस बी मिलने चाहिदे ते जेह्दे कन्नै ओह् अपने जे घर दा मतलब जीवन निर्वाह करी सकन पर असें लोकें गी मतलब पढ़ाई दे कन्नै कन्नै जां नौकरियें दे कन्नै कन्नै इनें चीजें आह्ली बक्खी बी ध्यान देना चाहिदा ताकि अगर साढ़े समाज बिच्च हर इक इंसान नौकरी आह्ली बक्खी जां ज्यादात्तर लोक अज्जकल फोन दे पिच्छे गे टाइम गवा करदे न पर एह् इक बड़ा बड्डा ओह् ऐ के हर इक्क इंसान इक्कै लेईं नेईं होंदे मतलब कि कोई नौकरी आह्ले होंदे न समाज बिच्च कोई पेंटिग आह्ले बी होंदे न कोई जियां हर इक इंसान दी फील्ड बक्खरी बक्खरी होंदी ऐ पर साढ़ा गै कर्त्तव्य बनदा इनें चीजें गी प्रीजर्व करियै रक्खना पर गौरमेंट बी इनें चीजें बक्खी बी बड़ा ध्यान लेआ करा दी ऐ अज्जकल पर लोक फेर बी ध्यान नेईं देआ करा दे मैक्सीम्म जेह्ड़े अज्जकल लोक ओह् अपना टाइम जेह्ड़ा मता फोनै गी देआ करदे न इनें चीजें आह्ली बक्खी ध्यान नेईं देआ करदे पर पेंटिग एह् इक बड़ी अच्छी कला ऐ इसी कला गी जींदा रक्खना साढ़ा लोकें दा गै कर्त्तव्य ऐ अहें गी गै जेह्ड़े लोक बचारे पेंटिगां करा दे न इन्नी मेह्नत कन्नै साढ़ा कर्तव्य बनदा जे अस उनेंगी खरीदियै अपने घर लाचै अपने घरै दी शोभा बड़ाचै ओह्दे पिच्छे इनें पेंटिगें पिच्छे मोरल बी होंदा बड़ा सारा मोरल गै होंदा ते ओह्दे जेह्दे कन्नै साढ़े बच्चें उप्पर अच्छा प्रभाव पेई सकन बच्चे अच्छियां चीजां सिक्खी सकन अपने घर दा मतलब ऐसा इंवायर्नमेंट होआ ऐसा इंवायर्नमेंट इनें पेंटिग दे थ्रू गै दित्ते दा होए जेह्द कन्नै बच्चे नमियां नमियां चीजां सिक्खन ते ओह् बी अपनी कला गी जींदा रक्खन जेह्ड़ा साढ़ी सभ्यता संस्कृति दे प्रति केह् साढ़ा मतलब फर्ज ऐ ते एह् पेंटिगां साढ़ियां सभ्यता संस्कृति दा गै इक अंग ऐ ते असें लोकें गी गै प्रीजर्व करियै रक्खना पौना ते इ'नें कलाकारें गी बी बेचारें गी जीवित रक्खना पौना ते कि बेचारें उ'नेंगी अपनी मेह्नत दा फल मिलना चाहिदा ते अहें लोकें गी उंदी मेह्नत देनी चाहिदी ते उनेंगी आक्खना चाहिदा जे तुस ज्यादा कोला ज्यादा कम्म करो ते थुआढ़ी समाज बिच्च तुसेंगी जींदा रौह्ने दा पूरा अधिकार ऐ ते उनेंगी जेह्दे कन्नै ओह् अपने घर दा जीवन बी निर्वाह बी करी सकन ते पेंटिगें दा साढ़े जीवन बिच्च आर्ट दा साढ़े जीवन च बड़ा ज्यादा म्हत्वपूर्ण स्थान ऐ ते पढ़ाई दे कन्नै कन्नै अहें गी इ'नें सारियें चीजें उप्पर बी ध्यान देना चाहिदा जेह्दे कन्नै साढ़ी साढ़ी सभ्यता संस्कृति जींदी रेही सकै ते अस बी अपनी पीढ़ियें गी अग्गें आह्लियें गी दस्सी सकचै ते एह्दे लेई गौरमेंट ने बी बड़े सारे मतलब कि आर्ट एण्ड क्राफ्ट दे बड़े सारे मतलब डिपार्टमेंट खोले गेदे न अज्जकल बच्चें गी बी इयां करा करदे न स्कूल बिच्च पेंटिग आह्ला पर है नी इंपाटेंस सिर्फ अस इयां सिर्फ इयां निक्कियां मुट्टियां बच्चे कड्ढदे ते ऐ न पेंटिगां पर जेल्लै बच्चा बड़ा कलाकार बनी जंदा ऐ जानदा